हाँ जी बोलिए क्या चाहिए जी जी जी बोलिए बासमती चावल कौन सा कंपनी का चाहिए हमारे इंडिया गेट का है हाथी का है सारथी का है अदानी का भी है किस का चाहिए बाक़ी बासमती सब सब से बढ़िया चावल अगर बिरयानी के लिए चाहिए तो अदानी का ले जाइए आप को दूसरा होगा आप का इंडिया गेट का आ जाएगा अच्छा से बासमती राइस चावल और एक के जी का खुला लेंगे तो हम को एक के जी का आ जाएगा तीस रुपये और पैकेट ले के जाएंगे तो पाँच के जी को आ जा पचास रुपये आता है क्योंकि इंडिया गेट का थोड़ा अच्छा है क्वालिटी अच्छा है अब आप राइस बनाएं बिरयानी बनाएं क्या वो खीर बनाएं सब के लिए अच्छा है दस के दो पैकेट चाहिए आप को नहीं ठीक है सब से बढ़िया तो रह जाएगा हमारा अदानी का और अदानी के नीचे आ जाएगा इंडिया गेट का इंडिया गेट का आप का आ जाएगा पचास रुपये पर पैकेट आप लेंगे तो पाँच के जी का होता है ढाई सौ रुपये में आ जाएगा दो का पाँच सौ पड़ेगा वो अडा अडानी का थोड़ा एक सौ बीस और एक सौ तीस ज़्यादा लगेगा इंडिया गेट का एक सौ बीस कम लगेगा आप को हाँ खी नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है इंडिया एक छोटा सा टूटा हुआ चावल आता है अडानी का जो खीर के लिए बहुत है वो भी बासमती है लेकिन पूरा अच्छा है खीर के लिए वो पूरा घूल मिल जाएगा आप को एक घंटा जैसे लगता है कि ऐसा नहीं लगेगा आप को बीस तीस मिनट में तो हो जाएगा आप की खीर हो जाएगी उसके साथ उसके साथ मिक्स आता है आप लोग बिरयानी के लिए आप को अदानी ले जाइए बिरयानी के अदानी लाइए वरना सारथी का ले जाइए सारथी वो थोड़ा लम्बा आता है चावल बिरयानी के लिए बासमती राइस नहीं नहीं प्योर बासमती है पूरा ब्रांडेड बासमती है लिखा हुआ है नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पर पूछ लीजिएगा जो भी बिरयानी वग़ैरह बनाते हैं सारे इसी कंपनी का ये चावल लेते हैं सारथी का ये सारथी का जो चावल है वो डेहराडून से आता है और डेहराडून जो है जगह वो बासमती राइस के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है तो उसी हिसाब से हम बनाते हैं मंगाते हैं वहाँ से कि भाई हम को सारथी का चाहिए यहाँ तो सारा डिमा वो थोड़ा क्या है कि इकोनॉमी है मतलब ज़्यादा कम नहीं है कि ज़्यादा ज़्यादा भी रेट नहीं है अगर वो प तीस चालीस रुपये में आ जाएगा आप को नहीं नहीं एक दम नया रखा पुराना हम रखते नहीं भय्या पूरा नया है दो तीन दिन में हमारा चावल ख़त्म हो जाता है नहीं ऐसा नहीं है हमारा तीन दिन तीन चार दिन में एक हफ़्ता में हमारा स्टॉक ख़त्म हो जाता है फिर हम नया स्टॉक मंगवाते बासमती रहता नहीं है ना सारे लोग डिमांड ही करवाते हैं बासमती बिरयानी चाहे खीर के लिए चावल भी लोग खाते हैं बासमती यहाँ पर थोड़ा तो नहीं रहते हमारे पास ठीक है आप को आज चाहिए कल चाहिए ठीक है आज सवेरे ले आएंगे आप के बंदे को बुला कर भिजवा देता हूँ दो पेकैट ले के रख देगा दुकान पर यहाँ पर आप सुबह आ जाएंगे तो ले जाएंगे हाँ आद आदानी आदानी का ही है ना जी ठीक है आप आइए सुबह मिल जाएगा